अॼु कल्ह सभिनी खां वधीक इस्तेमालु थियण वारो आहे यूट्यूब आहे ऐं स्मार्ट फोन जा फ़ाइदा आहिनि घणेई शयूं असां हिनमें स्टोर करे सघूं था वाट्सऐप कैमरा सभु आहे ऐं साणु साणु असां ऑनलाइन माण्हुनि के पैसा मोकलाइणु बिल भरणु सभु शयुनि जी फैसेलिटी आहे ऐं स तव्हां घणेई कुझु पिकिचरूं वग़ैरह ॾिसी सघंदा आहियो ऐं हिनजा नुक़सान आहिनि घणो टाइम अखियुनि जे साम्हूं मोबाईल खे रखण सां अखियुनि जी आइसाइड ते फ़र्क़ु पवंदो आहे ऐं ॿारनि खे वधीक टाइम ॾियण सां उन्हनि जी पढ़ाई खे असर पवंदो ऐं अखियुनि ते बि फ़र्क़ु पवंदो